دلی میں تفریح کے روایتی طریقے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف خطوں اور برادریوں میں مختلف ہوتے رہے ہیں جس کی یہاں کچھ مثالیں ہیں جیسے اسٹریٹ پرفارمینس اس میں اسٹریٹ آرٹسٹ جیسے جادوگر اور موسیقار صدیوں سے دلی کے تفریحی منظر کا حصہ رہے ہیں اسی طرح لوک موسیقی اور رقص اس میں قوالی بھجن اور کتھک جیسے روایتی لوک فنون دلی میں مقبول رہے ہیں مختلف خطوں میں ان کے منفرد انداز ہیں تھئیٹر اور پپیٹ شوز یہاں پر کافی مشہور ہیں روایتی تھئیٹر کی شکلیں جیسے نوٹنکی اور پپیٹ شو نسلوں سے دلی والوں کو محظوظ کرتے رہے ہیں اسی طرح سے تیوہار اور میلے دلی مختلف تیوہار مناتا ہے جیسے دیوالی ہولی اور نو راتری اور ہر ایک اپنی منفرد روایات اور تفریح کے ساتھ ساتھ اور تفریح کے لیے بھی وہ جانے جاتے ہیں اسی طرح میلے یہاں کے کافی مشہور ہیں دلی بک فیئر قطب فیسٹول اور سورج کنڈ کرافٹس میلہ جیسے روایتی میلے فن ثقافت اور تفریح کی نمائش کرتے ہیں اسی طرح یہاں پر تفریح کا ایک حصہ جو ہے وہ صوفی اور قوالی راتیں بھی ہیں دلی کے صوفی اور قوالی روایات اس اس کے ثقافتی ورثے کا حصہ رہی ہیں جس میں شہر بھر میں بہت سے پروگرام اور پرفارمینس ہوتے ہیں اسی طرح کلاسیکی موسیقی اور رقص جو ہے یہ دلی میں کلاسیکی موسیقی اور رقص کی ایک بھرپور تاریخ ہے جس میں بہت سے کنسرٹ اور پرفارمینس مختلف مقامات پر ہوتے ہیں اور دلی کے مختلف علاقوں اور برادریوں کی اپنی منفرد تفریحی ترجیحات اور روایات ہیں جیسے پرانی دلی والوں کی اپنے اسٹریٹ فوڈ روایتی بازاروں اور صوفی موسیقی کے لیے جانا جاتا ہے جنوبی دلی اپنے اعلیٰ درجے کے ریستوراں بار بارز وہاں بارز کا بارز کافی سارے ہیں اور لائیو موسیقی کے مقامات کے لیے مشہور ہے اسی طرح شمالی دلی جو ہے وہ دلی یونیورسٹی کا گھر اور ایک متحرک طلبہ کی ثقافت اور اسٹریٹ فوڈ کے لیے جانا جاتا ہے مشرقی دلی اپنے روایتی تیوہاروں اور میلوں جیسے چھٹ پوجا کے لیے جانا جاتا ہے نوئیڈا اور گڑگاؤں جو ہے وہ سیٹیلائٹ شہروں میں زیادہ جدید تفریحی منظر ہے اس میں مالز ملٹی پلیکس اور لائیو میوزک ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو اس طریقے سے دیکھا جائے دلی کا تفریحی منظر متنوع اور متحرک ہے جو شہر کے بھرپور ثقافتی ورثے اور اس کی کاسموپولیٹن آبادی کی عکاسی کرتا ہے